मैंने स्कूल या कोलेज में कभी ड्राइंग नहीं सीखी है क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नही हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ी लिखी नही हूँ और इसी वजह से मैं स्कूल या कॉलेज कभी जा ही नहीं पाई क्योंकि हमारे घर परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि मैं अपना पढ़ाई पूरी कर सकूँ और आगे बढ़ सकूँ इस वजह से मैं कभी स्कूल कोलेज के ड्राइंग कॉम्पटीशन में भाग नहीं ले पायी और हमारे समय मैं कभी स्कूल का इतना ज़्यादा चाल चलन या पढ़ाई का इतना ज़्यादा चाल चलन नहीं हुआ करता था जितना कि आज के जमाने में और आज के बच्चों में है इस वजह से मेरा यह शौक पूरा नही हो पाया और यदि मैं बात करूँ ड्राइंग की या कारीगरी की तो हाँ ड्राइंग या कारीगरी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं घर पर भी कारीगरी करती हूँ ड्रॉइंग करती हूँ यह एक अच्छा विषय है तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस इस विषय मे पढ़ाई कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं वह आगे बढ़े यदि मेरे सपने पूरे ना हो पाए तो लोगों के सपने इस विषय में पूरे हो सकें